हाँ हेलो नमस्ते कहते हैं आपके पास मछली है बहुत सारे हैं तो कौन कौन माछ है तो बोलिएगा दाम तब ना रोहू कैसे है

तीन सौ का और रुपचनइ उसका थोड़ा कम है तो वह कैसे है दो सौ का हाँ वह छोटा वाला नहीं है हाँ वह कैसे है पाँच सौ का

तो उसमें कम नहीं होगा रोहू में रोहू लेना है दो के जी दस रुपये बहुत हो गया तो थोड़ा और कम कर दीजिए ना अब दो के जी दें ले लेंगे सुनिए ना भिजवा नहीं सकते हैं बोलते हैं भिजवा नहीं सकते हैं थोड़ा हम बिज़ी हैं होटल होटल के पास हाँ कहते हैं बारह नम्मर गली और और दो नम्मर दो नम्मर रूम के ऊपर रहते हैं ठीक है परमेंट कर देते हैं ठीक है कर देते हैं